हमारे गाँव में एक पानी पूरी का दुकान है वो बढ़ियाँ से तलता है वहाँ भीड़ देखते हैं भीड़ लगता है लदल लगता है वहाँ पहले वो आदमी बहुत गरीब था बिज़नेस चलने लगा तो आदमी प्लोग्लेस में आ गया है उसके बाद पानी पूरी बढ़िया बनाता है हम भी तलाय तिए हैं खाद बढ़िया बनाता है आस पास आदमी देखते हैं वहाँ भीड़ लगने लगता है पैसा भी बहुत कमाता है वो पूरा गाँव में उसका फेमस है पानी पूरी का दुकान बढ़िया बनाता है किराना स्टोर भी है दुमली में उतना दुकान दुमली में है दुमली शांति चौक पर है वो बढ़िया बनाता है किराना स्टौर भी है उसमें सब सामान मिलता है कपड़े का दुकान भी है इत उसमें कपड़ा मिलता है बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा तरह का का कपड़ा मिलता है उसके बाद हो गया आइसक्लीम का दुकान उसमें भी आइतक्लीम बढ़िया बढ़िया मिलती है उसके बाद हो गया फल का दुकान फल फल भी बढ़िया मिलता है तरह तरह का फल मिलता है जैसे कि आम अमरूद केला ये सब फल मिलता है उसके बाद हो गया चप्पल जूता का दुकान वहाँ पर चप्पल भी मिलता है बढ़िया बढ़िया जूता भी मिलता है बढ़िया बढ़िया उसके बाद माल्तेत मालटेन में बढ़िया है सामान बढ़िया मिलता है